हांवें जी घडयाळ घेतिल्ली ती म्हाका जेन्ना म्हजे कडेन ऑर्डर करून ती आयली तेन्ना तिजो तिजो लूक सामको दुसरे भशेन आशिल्लो जो हांवें पळयल्लो तसो नासलो ही गजाल म्हाका आवडूंक ना तशेंच ताची कॉलिटी खूब लो दर्ज्याची आशिल्ली आनी हांव हो दुसऱ्या कोणाक रॅकमेंड करचें ना अशें म्हाका दिसता कित्याक जें जशें म्हाका दाखयिल्लें तशें म्हाका मेळूंक ना